औ खबरफोरा मोजांना औ माबा नोंनि एसे फिसा हेफाजाब बिहरनोसो कल खालामदोंमोन आङो माने आंबो ओइ न'आव एसे हा दंमोन आरो हाया ओरैनो गारसोना दंमोन बे हायावहाय साहा साहा बागान बानायनो सानदोंमोन आंबो ओमफ्राय नोंस्राथ' ओरैनो साहा बागान बनायखाबाय थादों ने आगोलनिफ्रायनो दंखायोना दा बिनिखायनो नोंनियाव एसे हेफाजाब बिहरनो माब्रै बनायब्ला जागोन मा समाव बनायब्ला जागोन बेसेसो ओरैनो खरसा गोलैगोन मा माबायदि फुलि लाब्ला जागोन एसे सोंहरनो कल खालामबाय आङो ओरैनो बेसेसो लायो फुलिया मोनसेयाव औ औ ओरैनो साहा गायब्लाथ' जेबो लस जानाय नङा ने

ओमफाय ओरैनो मा समाव गायोमोन मा मा मासाव गायोमोन ओरैनो

बाहेरा फिसा फुलिखौ आरो न' बिनिफ्राय नोंहा सोरहाबाफोर बिदि साहा फुलि मोजां माहोनो फानग्रा बिदि मानसि सिनाखिफोर दङ नामा आंनो औ बेखौन्थ' बिदिनो सोरबा मोजां एसे माने साहा फुलि बानायग्रा मानसि फानग्रा मानसि लोगो मोनोब्ला फुलिखो एसे मोजां मोनोब्ला आंहाबो एसे लाब जागोननालाय दा बेखायनो नोंनियाव एसे सोंस्लाबनो कल खालामबाय आरो आङो दे बिदिब्ला उनाव लोगो मोनब्ला मोजां रायज्लायसिगोन न' औ दे